جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ پوجا کرتے ہیں ہولی کھیلتے ہیں اِسی طرح لوگ اِس پر عمل کرتے ہیں